गोदोनि दिनाव जों मोसानाय याथ' मानसिनि थाखाय बेराद मोजां जेनबा मानसिफ्रा मा मा मोसायो मा मा रंजायो मा मा मायो बेखौ आं फोरमायसै जेनबा बैसगु मोसानाया मा बागुरुमबा खेराइ मोसानाय बेनिफ्राय बिदिनो रंजायो मोसायो मानसिनि थाखाय मोसानाय बा बागुरुमबा मोसानाय बिराद मोजां रंजानाय जेनबा ज'ज' मिला मिसा मोसानाय मिला मिसा रंजानाय बैसागुआव मा मा मोसायो गानै जोमै गोदान गोदान गानै जोमै मोसायो रंजायो जोङो बयबो ज'ज' बिदिनो बुरजा बुरजा गानै जोमै दखना बिदन गाननानै जोमग्रा जोमनानै जोमग्रा गोजा जोमनानै मोसायो जेनोबा बागुरुमबा मोसायो बिदिनो माबा माबि बेराद माबानानै मोसायो जोङो बिदिनो फुराना रोखोम रंजायो खाम लानानै सिफुं खाम जथा सेरजा लानानै मोसायो रंजायो गामि गामि न' न' हाबनानै मोसायो रंजायो जोङो ज'ज' बिदिनो गासिबो बयनिबो न'आव बिदिनो एसे एनै सोरनावबा बिदिनो माबा माबि जानो होनसै सोरनावबा जौ एसे होनसै सोरबा माबानसै बिदिनो गामि गामि मोसानानै रंजायो जों ज'ज' बिदिनो जेरावबो गासिबो मिला मिसा जानानै मिलाय जोबनानै बयबो रंजायो गोसो खुसि जानानै बयबो मोसायो बेदिनो मोसायो आरो जोङो बागुरुमबा बिदिनो मोसानाया बर'नि मोसानायाथ' बेनो बागुरुमबा बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय बायदि रोखोम बिदिनो माबा माबि माबानानै मोसानाय बेनो बेदिनो मोसायो आरो ज'ज' बयबो गामिनिफ्राय ओंखारनानै बायदि रोखोम बिदिनो जानसै लोंसै सोरनावबा बिदिनो गोदै गोगाब होनसै सोरनावबा बिदिनो माबा माबि बेदर आखाय होनसै मोसानसै रंजानसै ज'ज' बेराद फुरथि मोनो आरो मोसानो रंजानो बैसागुबा मानसिफ्रा ज'ज' जों आंबो बिराद मोजां मोनो आरो ज'ज' लोगो नागार लायनो बानाय मोसायो आरो बिदिनो ज'ज' बयबो रंजायो बैसागुबा मोदोमफ्रा दुंखावजोबो आरो जोंनाव बयनावबो बिदिनो जों रंजायो आरो मोसायो आमफाय बेनो आरो जों बैसागु मोसानाय रंजानाय गासिबो बेनो आरो